ग्रामीण में कृषि में कुशल सन सुवरने में बहुत सारी समस्याएं जो चुनौतीयां आती है हमें क्योंकी ज़्यादातर हम देखते हैं कि आज कल अत्याधुनिकीकरण बहुत ज़्यादातर हो रहा है तो अगर आप कुशलता से किसी भी काम को करना चाहते तो आप को किसी ना किसी मशीन का उपयोग करना ही पड़ेगा जैसे हम अगर किसी मज़दूर को अपॉइंट करते हैं किसी काम के लिए तो वो उस मज़दूर उस काम को अगर बारह घंटे या आठ घंटे में कर रहा है वही एक मशीन उसी काम को दो या तीन घंटे में कर देती है और मज़दूर उतनी कुशलता से उसी काम को नहीं कर पाता जितनी कुशलता से उस काम को कोई मशीन करती है तो अक्सर ये हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा देखी गई है दूसरी बात मज़दूर को हम छुट्टी भी देनी पड़ती है और उस को बहुत सारे घरेलू कुछ काम होते हैं वो बीमार होता है तो उस के श्रम में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहता है लेकिन मशीन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता मशीन अगर आपने उस मशीन को ऑन कर दी है और किसी की कटाई करनी है तो मशीन को आप अपनी जितनी समय देना चाहते हैं उतना ही आप उस मशीन को चला सकते हैं और ये एक सब से बड़ी ख़ासियत होती है तो इस में हम कुशल श्रम कर सकते हैं मशीनों के द्वारा और मज़दूरों की वर्तमान जो है मज़दूरी का अपने सवाल पूछा है मज़दूरी का जो गाँव में होती है वो होती है पाँच सौ से छः सौ रूपये प्रतिदिन और शहरों में होती है नौ सौ से हज़ार रूपये प्रतिदिन तो ये मज़दूरी का आकड़ा देखा गया है